मां हिकु आर्टिस्ट आहियां चित्र कला में शौक़ु रखां थो पर मां हिकु नंढे शहर में रहण करे दुकाननि था सुठा कलर ख़रीदु न थो करे सघां ऐं जॾहिं बि मूंखे ॿियनि वॾनि शहरनि में वञण जो मौक़ो मिले थो तॾहिं मां हुतां पंहिंजे मन पसंदगीअ जा चित्र चित्र ऐं कलर ब्रश वठी सघां थो हिते स्टेशनरीअ जी ॾाढी कमी आहे इन जो मां महिसूसु कयां थो